मूंखे हिकु कम्प्लेंट करिणी आहे मूंखे हिकु फिल्पकाट जी लिंक आई मूंखे हिकु लिंक जॾहिं मां लिंक खोली हिकु त लिंक में जंहिं मथां डिस्काउंट कूपन जो ऑफर आहियो मां हुन मां ॿ टे शर्ट पसंदि कयां ॿ टे शर्ट पसंदि करण खां पोइ जॾहिं मां पेमैंट जे में वियोसीं त हुते पेमैंट पेटीऐम खां करण जो सलैक्ट कयो हुते पेमैंट सलैक्ट करण खां पोइ मां जॾहिं पेमैंट जे बटन जे खे दबायो तॾहिं मुंहिंजे घर जी इंटरनेट हली वई त तॾहिं मूंखे हिकु मैसिज आहियो त पेमैंट तव्हांजे बैंक खे अकाउंट खां हली वई आहे पर फ्लिपकाट जी साइट जे मथां ॾेखारे वेठो त हुन खे पेमैंट न मिली आहे त इस ताईं मां हिन तव्हांखे फोन कयो आहे त तव्हांखे दरख़्वास्त थो करिया त कम्प्लेंट रिकॉड करियो ऐं चयो त की मुंहिंजी पेमैंट हाणे किथे अटकियलु आहे त बैंक जे मथां या तव्हांजे फ्लिपकाट जे साइट जे मथां ऐं हिन जो मूंखे त तव्हां सोल्युशन ॾियो ऐं न त मुंहिंजी पेमैंट मुंहिंजी पेमैंट जो बैंक में रिवर्स कयो